تعلیم نے ثقافت اور معاشرتی طریقوں کو گہرے طور پر متاثر کیا ہے خاص طور پر جب بعض دیہی علاقوں یا علاقے جہاں روایتی طریقے زیادہ رائج تھے کی ہوں تعلیمی ترقی اور اصلاحات نے لوگوں کے سوچنے کے انداز روزمرہ کے رویوں اور اجتماعی طرز زندگی کو نئی سمت دی ہے ذیل میں کچھ اہم طریقے دیے جا رہے ہیں جن سے تعلیم نے ثقافتی طریقوں کو متاثر کیا تعلیم نے روایتی انداز زندگی کو چیلنج کیا خاص طور پر خاندانوں میں خواتین کی تعلیم اور ان کی معاشی آزادی کے حوالے سے پہلے جہاں لڑکیوں کی تعلیم کو کمتر سمجھا جاتا تھا آج کئی دیہی علاقوں میں لڑکیاں نہ صرف اسکول جا رہی ہیں بلکہ مختلف شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں جس سے روایتی خاندانوں کے تصور میں تبدیلی آئی ہے تعلیم نے لوگوں کو مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے پہلے جہاں لوگ مخصوص ثقافتی یا مذہبی رسم و رواج کو بغیر سوال کیے مان لیتے تھے اب تعلیم نے انہیں مختلف نقطہ نظر سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور اس سے روایتوں میں لچک آئی ہے تعلیم نے زبان کے استعمال کو فروغ دیا ہے خاص طور پر مقامی علاقائی زبانوں کی حیثیت میں اضافہ ہوا ہے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں مقامی زبانوں کو بڑھانے سے ان کی اہمیت میں اضافہ ہوا اور اس سے مختلف ثقافتوں اور روایات کی زبانوں کی پرواز ہوئی ہے